हेलो रवीन्द्र होटल हेऔ अहाँ ओहिठाम भात दालि तरकारी प्लेन खानाके कतेक भाओ छै से कनी कहबै चालीस रुपैआ छै चालीस रुपए प्लेट आओर जे दोहराकऽ लेबै से फ्रिएमे देबै ठीक छै राखू